आं दाखालि सासे मोनसे गारिखौहाय भारा लांनो थाखायहाय बेखौहाय बुक खालामदों दा बेवहायनि ड्राइभारा आंखौहाय मोजाङै लांदों गाव बियो आंनि जि जायगायाव थांनांगौमोन बे जायगायाव बे आंखौ मोजाङै लांदों आरो जे बे ड्राइभारनि गासैबो आखुफ्रा नमब्र' गुरै मोजां आरो जि जायगायाव सौहैनांगौमोन बेवाव बियो मोजाङैनो आंखौहाय दोनहैदों आरो जोंनि हजोंनि खामानि जोबखांनानै बियो आंखौ मोजाङैनो न'आवहाय लाबोफिनदों